हैल्लो भाइया नमस्ते भाइया में रिकी बोला ना हां जी हां जी भाइया ओह् चला दा निं ऐ पता निं मतलब कि चला दा गै निं ऐ ओह् चैनल चूनल बी चेंज कीते तां बी ओह् चैक्क करी लैत्ता लेकिन थोआढ़े आह्ले सैटअपबाक्स कन्नै दिक्खा नां मेरे आह्ले कन्नैं चला दा नि ऐ नेईं चला दा हां जी थोआढ़े कोल पेदा ऐ निं मतलब जां फिर सैटअपबाक्स लेआं ओह् तोआनू चैक्क करवाई देआ ओह् एड्डा चुक्कियै कि'यां कि'यां लेआना